म्हजो आवडटो खेळ नाल्यार स्पोर्टस म्हणटात तो सायकलींग म्हाका सायकलींग करपाक खूब आवडटा सकाळ फुडें फांतोडेर उठून सायकल घेवप आनी पयस खंय तरी अशे राऊंडाक वचप नाल्यार वेगवेगळे रेलीज आसता वेगवेगळे रेसीज आसता तातूंत पारटिसीपेट जावपाक म्हाका खूब आवडटा तशेंच समज फेवरेट स्पोर्टस परसन म्हणत जाल्यार एम एस धोणी जे महिंद्र सिंग धोणी म्हणू येता तो म्हाका खूब आवडटा तो इंडियाचो कॅपटन आशिल्लो आनी आता आयपिएलांत सि एस के जी चन्नय सुपर किंग्स म्हणटात तेजो कॅपटन आसा तो म्हाका आवडटा कित्याक तो प्रत्येक सिट्युएशन जे आसा जितकी ती टफ आसूं तो एक सुशेगाद आनी थंड मनान एकतर सोलव करता आनी एक तर त्या टायमार सारके जे योग्य किते म्हणटात ते योग्य डिसीजन आसता तो घेता आनी तो जिखून येता सद्दा